एह् साढ़ा जेह्ड़ा सत्याग्रह एह् जेह्का एह् गांधी जी होरें चलाया हा उन्नी सौ त्रीह् च एह् कुत्थुआं शरू होएआ हा साबरमती आश्रम हा जित्थुआं एह् जात्तरा शुरू होई ते पुज्जी कुत्थै ही दांडी मार्च जिसी अस ते इ'यां बी गलाई सकदे कि दांडी मार्च जात्रा जेह्की उन्नी सौ त्रीह् च शुरू होई ही एह् तकरीबन चौह्बी पं'जी छब्बियें दिनें च खत्म होई ते एह् एह् हा कि जेह्ड़ा साढ़े हिंदोस्तान बिच नमां बनान देआ बनान देन जेह्का टैक्स लग्गा दा लूनै पर ओह् नेईं लग्गै क्योंकि उस टाईम लून जेह्का हा बहुत मैह्ंगा हा इत आस्तै गांधी जी नै जात्तरा कीती ही ओह् जेह्के बी ग्रां जंदे हे ते लोक उं'दे कन्नै जात्तरा कन्नै शामिल होई जंदे हे इसदे बाद आई नान कोपरेशन मूवमेंट एह् मूवमेंट उन्नी सौ बीह् च शुरू होई ते उन्नी सौ बाई तक्कर चली ते दो साल एह् मूवमेंट ही जेह्की चली फिर लगातार दो साल चली उत्त च एह् हा की जेह्के शूह्त शाह्त ओह् था ओह् होंदे ते एह् इक दुऐ कन्नै छ्होन करदे हे ओह् जस्टिस फार जालियांवाला जलियां दे बाग च ब जेह्का ओह् होएआ हा मसला होएआ हा उसी न्याय देने आस्तै जालियांवाला बाग च किन्ने लोक लोक मारी ओड़े हे ते उन्नी सौ बीह् शा लेइयै बाई तक्कर इयै दो साल एह् मूवमैंट चली ही स्वदेशी मूवमेंट आई उन्नी सौ पंज च जेह्की जेह्का बी पा इत्त च एह् हा कि जेह्का बी बाहर नुहाड़े देश दा समान जेह्का ओह् जेह्का अस उसी नेईं खरीदन इसदे आस्तै स्वदेशी मूवमेंट शुरू कीती ही अस केह् करदे कि बड़े सारे लोक इ'यां करदे हे कन्नै कन्नै कि बाह्रा जेह्कियां दूइयां कंट्रियां आई गेइयां जेह्के दूऐ देश न ते उ'नें शा ते समान लेई लेई बेचना एह् मूवमेंट बी उन्नी सौ पंज च शुरू होई ते खत्म होई ते इत्त फ्ही